मेरे अनुसार दुनिया में क्रांति लाने की क्षमता टेलीफ़ोन एब्रीब्रेशन रखती है जिसके दौरान टेलीफ़ोन के दौरान हमें बहुत मदद मिलती है जिससे हमें अपनी पढ़ाई में सहायता होती है और पढ़ाई के अलावा अन्य कार्यों में सहायता होती है देश विदेश तक हम सबसे बातें कर सकते हैं और यहाँ तक कि हम अपने घर वालों से दूर रहकर भी उन्हें देख सकते हैं वीडियो कॉल के दौरान और हम इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा मदद मिला हम देश विदेश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हम इससे पढ़ाई ओनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं हमें जो सहायता नहीं मिलती है उसे भी हम समझ सकते हैं हम सारे सहायता प्राप्त कर सकते हैं हमें सहायता के दौरान अन्य चीज़ें भी प्राप्त होती है हैं

हम मोबाइल टेलीवन जैसे हम हमारे मोबाइल के दौरान किसी भी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते है अच्छे बुरे सभी प्रकार के और वही से हम अपने हर चिज को प्राप्त कर सकते है हमें कहीं का एड्रेस भी मिल सकता है हमें मेप के दौरान कहीं की भी एड्रेस देख सकते हैं ट्रेन का ट्रेवल का पता लगा सकते हैं हर चीज़ में हमें इससे सहायता मिली है